मेरे घर इक कुत्ता जेह्का गाईं ही मिगी उं'दे कन्नै बड़ी गै जादा हिरख प्रेम होई गेदा हा मेरा उं'दे बगैर सरदा गै नेईं हा कक्ख मीं मतलब कि जेल्लै में लौह्का होंदा हा में ओल्लै दा गै उं'दे कन्नै रेहा उं'दे कन्नै खाद्धी उं'दे कन्नै पीती उं'दे कन्नै खेढेआ जेल्लै मेरे घरे आह्लें मेरे डैडी ने कुत्ता आंदा हा जेल्लै में बड़ा गै जादा छोटा होंदा हा ओह् कुत्ता हून मेरे कन्नै गै मतलब गी बड्डा होया हून में ठारां साल दा होई गेदा हा मेरा कुत्ता बी हून घट्ट कोला घट्ट नेईं ते ग्यारां साल दा ते होना गै ऐ होर जेल्लै मेरे घरा आह्लें ओह् आंदा हा नी ओह् बचारा छोटा जेहा बचेरा पप्पी जेहा हा ओह् लेकिन ऐ बड़ा क्यूट ऐ साढ़ा कुत्ता लेकिन ओह् ऐ खतरनाक बी बड़ा ऐ मेरी ओह्दे कन्नै लौह्के होंदे गै जोल्लै मेरा बचपन ओह्दे कन्नै में पूरा गुजारेआ ऐ होर जेह्ड़ी गाईं ही ओह् ते साढ़े कन्नै कोला बड़ी कोई बीह् इक्की साल परानी गाएं ऐ साढ़े कोल उ'न्ने ते सानूं बड़ा गै जादा फायदा दित्ता ऐ जेल्लै में छोटा होंदा हा ते ओल्लै दुद्ध पींदा हा ओह् मेरे ताहीं बड़ी चीजां बनांदे हे हून घरा आह्ले मम्मी मेरी ओह् गाईं दा दुद्ध कड्ढियै मेरे ताहीं देहीं मक्खन घ्योऽ दुद्ध शक्कर आह्ला दुद्ध बड़ा कक्ख बनाई दित्ते दा मेरे घरे आह्लें गाईं दे दुद्ध कन्नै गाईं दा सानूं बड़ा जादा फायदा होया ओह् गाईं दी साढ़े कन्नै इ'न्नी बॉन्डिंग होई लेकिन ओह् बचारी गाएं दा थोह्ड़ा बड़ी बमार बमूर होई गेदी ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा पूरा खानदान बड़ा गै दुखी ऐ क्योंकि ओह् बचारी साढ़े ताहीं इक फैमली मेंबर बनी गेदी ही ओह् ते साढ़ा गाईं बी ऐ गाईं दा नाम सानूं इ'यां अपने गाईं गी प्यार कन्नै शर्मिला बोलांदे हे क्योंकि ओह् बड़ा शरमांदी ही कोई बी हत्थ लाए कोई टच करै तां बी बड़ा शरमांदी ही ते कुतै साढ़े दा नाम ही राॅकी ऐ बी बड़ा बदमाश ही ओह् अज्जकल बदमाशी दा गै दौर चले दा ताहियें में कुत्ते जादा बदमाश होंदे ऐ ते ओही खलांदे एह् बी बड़ा तगड़ा ऐ ओह्दी ब्रीड बी पिटबुल दी ब्रीड ऐ ओहदी ते कम्म कूम्म आंदा बड़ी बड़ी रातीं मौके बी साढ़े घरे दी चौकीदारी उ'ऐ करदा ऐ कदें कदार साढ़े कन्नै सेई जंदा कदें कदार बाहर सेई जंदा हॉलै च ऐ बड़ा कम्मा दा कुत्ता साढ़ा ते ओह् कुत्ते ने सानूं बड़ा गै जादा हेल्प कीती दी ऐ कदें कोई समान आंदा कदें कुदै जंदा कदें कुदै कोई बडे़ मतलब कि मुंडै दा ओह् मेरे कन्नै गै रेह् दा मेरी ओह्दे कन्नै बड़ी गै जादा बनदी ऐ ते में इं'दे सारें दा ध्यान रखना क्योंकि इ'नें मुंडा होंदे इ'नें जेल्लै में लौह्का होंदा हा इ'नें मेरा ध्यान रखेआ हून मेरा एह् फर्ज बनदा कि में इं'दा ध्यान रखांऽ बड्डे होइये ते हून में गाईं ताहीं में अपनी शर्मिला गाईं ताहीं ओह् पट्ठे पाट्ठे आनना कुतरी कातरिये इ'नें ई पट्ठे पाना भोह् पाना ते कुत्ते ताहीं राॅकी ताहीं कदें मीट बनाना आपूं बी खंदा एह् बी खलांदा कदें ओह् मच्छी आनना कच्ची ओहदे ताहीं कदें कक्ख ते कदें कदें कक्ख ताकि ओह् तगड़ा होई जाए लेकिन हून ओह्दे बचारे दी बी उमर थोह्ड़ी गै रेही गेई ऐ हून बचारा मरने गै आह्ला ऐ इ'यां आखदे बड़ा दुख होंदा लेकिन बचारा मरने गै आह्ला ऐ ओह् ओह्दी कोई बमारी होई गेदी ही कुत्ते आह्ली हून साढ़े घरे आह्ले बड़ा रोआ दे बचारे ताहीं आखा दे ओह् कुत्ता साढ़ा जे वो फैमली मेंबर बनी गेदा हा ओह् साढ़ा इक टाइप दा ते अज्जकल कु'न इ'न्ना कुत्ते कन्नै करदा लेकिन साढ़े घरे आह्ले बड़ा करदे क्योंकि ओह् मुंडा दा साढ़े कन्नै गै ऐ ही ते अज्ज साढ़े कुत्ते हून में जेल्लै बम्ब बूम्ब पौंदे हे ते सानूं कुत्ते ई अपने कोल रक्खी लैंदे हे बंकरे च लेकिन बजाए जेह्ड़ी साढ़ी गाईं ही ओह् डरदी रौहंदी ही बाहर ते बचारी रहन्के दे रौहंदी ही मैं मैं मैं ते हून बम्ब बूम्ब पौना घट्टी गेदे ऐं तांहियों सानूं ओह्दे ताहीं इक सुरक्षित कमरा बनाई ओड़े दा ऐ बस हून डर एह् ऐ कि ओह् बी ठीक र'वै ते सुखी र'वै मे ते पूरी कोशिश करना अपने डंगरे गी साफ सुथरा रखने दा होर उ'नें गी स्हेई भोजन खलाना कि ओह् हश्ट पुश्ट र'वै में ते हून रोजै नुहालना अपने कुत्ते राॅकी ई ते शर्मिला ई रोजै दे इक साथ नुहालना ताकि उं'दे दौनें दी गैह्री दोस्ती बनी जाए मेरा ते उं'दे दौनें कन्नै बड़ी गै जादा प्यार लगन होई गेदा मेरा उं'दे दौनें कन्नै ते जि'न्ने जु'न्ने नांऽ पाए दा हा ओह् मेरा घरे आह्ले नांऽ पाए दा हा प्यार कन्नै गाईं गी राॅकी बोलदे गाईं ही शर्मिला बोलदे हे ते कुत्ते गी राॅकी बोलदे हे ओह् ते हून सानूं आखी बी केह् सकदे आं मे जेह्ड़ा मेरा कुत्ता हा उसी में रोजै दे अपने कन्नै सुआलदा हा ते गाईं गी ते सोआली नेईं सकदा हा ते ना कि साढ़े कोल एड्डा बेड ही ते गाई बचारी ताहीं बी इक स्हेई भोह् कन्नै ओह् बनाए दा होंदा हा इक मंज्जा जेहा बनाए दा होंदा हा भोहे कन्नै ताकि गाएं ख'ल्ल ल'म्में प्यार कन्नै ताकि ना ठंड लग्गे ना कक्ख हर इक चीज पक्खे बी लोआए दे हे ताकि गर्मी च इ'यो जेही कोई चीज दिक्खने दी कोई नौबत नेईं पेई ते जेह्ड़ी गाईं ही गाईं बी ठीक ठाक ऐ ही मेरी बॉन्डिंग गाए मेरे हर इक गल्ल मनदी बी ही में आखना उट्ठ ओह् उठी जंदी ही में आखना बैठ बैठी जंदी लम्में पो लम्में पेई जंदी ही जेल्लै बी रुट्टी पाई देनी उ'न्ने पूरी पुरे भोह् भाह् सब खाई ओड़ना इक चीज नेईं छड्डदी ही माए जवी लेकिन ऐ बड़ी स्हेई ऐ साढ़ी गाएं सानूं रोजै दा चार लीटर दुद्ध दिंदी ऐ में उं'दे कन्नै बड़ा अटैच होई गेदा जेल्लै में छोटा होंदा हा मेरे घरे आह्लें आंदी ही गाएं जेल्लै में मतलब कि लगभग पंज साल दा हा ओल्लै दी गाए आंदी दी ऐ ते जेल्लै में लगभग छेऽ सत्त साल दा हा ओल्लै कुत्ता आंदा हा ते कुत्ता ते गाएं इं'दे दौनें कन्नै में अपना पुरा बचपन गुजारेआ ऐ हून बस एह् ऐ कि इं'दे दौनें कन्नै गै बचपन जेह्ड़ा गुजारेआ अग्गें बी बड्डे होंदे होंदे गै मेरे कन्नै गै रोहे ऐ मिगी इं'दे कोला दूर होने कोला बड़ा गै जादा डर लगदा में नेईं चाहंदा मेरे यार दोस्त जां मेरे जि'न्ने बी करीबी ऐ ओह् कोई मेरे कोला दूर जाए मेरा मीं बस चाहन्नां कि सारे दे सारे मेरे कन्नै गै र'वै होर में इं'दा ध्यान बी चंगे तरीके कन्नै रखना कदें जेल्लै बी गाएं गी भुक्ख लगदी ओल्लै गै मिगी शर्मिला गी खलाई ओड़ना एह् भोह् भाह् पाई ओड़ना पट्ठे पाई ओड़ना कदें कदें आटे दी चूरियां बी पाई ओड़ना ते जेह्ड़ा कुत्ता ऐ मेरा राॅकी इसी ते में ओह् मीट मुर्गा मच्छी जो मन करै ओह् कदें कदें आंडा ख'न्ना आपूं बी ख'न्ना इसी बी खलाना एह् मेरा साथी बनी गेदा ऐ जु'त्थें जाना इ'न्ने मेरे कन्नै जाना दोस्तें कोल जाना तां बी इसी कन्नै लेई जाना रोजै दी शामीं वॉक उप्पर लैना ऐ बंदा ठीक ऐ कुत्ता ठीक ऐ एह् राॅकी ते राॅकी ने होर बी मेरे बडे़ कम्म कीते दे राॅकी गी जेल्लै आखो दकानां उप्पर जो समान लेई जंदा साढ़ा फड़ी बी आंदा बडे़ कम्म करदा ओह् समान ढोंदा इ'न्ने मेरी अग्गें बी बड़ी हेल्प कीती लेकिन एह् ऐ कि कोई बी ब्याह जाओ ते राॅकी सानूं कन्नै लेइयै जन्ने लेकिन शर्मिला बचारी गी कन्नै नेईं लेई सकदे क्योंकि ओह् जादा बड्डी ऐ ना ना कुतै गड्डी च आई सकदी ना कक्ख राॅकी मजे कन्नै गड्डी च आई जंदा ते शर्मिला गड्डी च आई निं सकदी ते राॅकी हून साढ़े इ'यै दो जेह्डे़ इ'यै डंगर सानूं बडे़ गै जादा हिरख प्रेम इं'दे कन्नै साढ़ा बड़ा गै जादा मेरा बाॅन्डिंग होई गेदी ऐ बड़ा जादा प्यार होई गेदा अटैच होई गेदा बड़ा जादा में इं'दे कन्नै